हाँ हम किसान है तो मकई उपजाते हैं गेहूँ उपजाते हैं आलू उपजाते हैं धान उपजाते हैं ओके सब्ज़ी को भी खेती करते है तो कोभी उपजाते है गिरवा उपजाते हैं कद्दू उपजाते हैं सभी सब्ज़ी उपजाते है आलू भी होता है कोभी भी होता है गिरवा भी होता है जितना सब्ज़ी होता है सब होता है भिंडी भी होता है जितनी सब्ज़ी होता है सब होता है जितनी भी होता जितनी भी होता है करेला भी होता है परोर भी होता है रमतरोय भी होता है अति